बुज़ुर्गों के लिए भारत सरकार ने बुज़ुर्गों क्या सब मतलब बुज़ुर्ग जैसे भाई वो आयुष्मान कार्ड है आयुष्मान कार्ड से पाँच लाख का बीमा मिल रहा है और मान लो अभी भी कई जगह हैं जहाँ पर स्वास्थ्य लाभ में थोड़ा दिक्कतें आ रहीं लेकिन आने वाले समय में वो दिक्कतें भी खतम होंगी जैसे हमारे यहाँ सी एफ़ सी पे जो है अभी अल्ट्रासाउन्ड मशीन नहीं लगी है एक्सरे की मशीनें जो आई लग रही हैं लगी है उसमें रिपोर्ट नहीं मिलती मोबाइल पे फोटो खींचने के लिए को बोलते हैं इन सबों वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है बाकी आयुष्मान कार्ड बन बनने से पाँच लाख का तो व्यक्ति को लाभ मिलता है और पाँच लाख का लाभ मिलता है उसके बाद आभा आई डी बन रही है पहले ऐसे था कि कागज़ पत्तर लेके लाइन में लगना पड़ता था अभी उस आभा आई डी से ही आदमी का पूरा डिटेल उसका बायोडाटा उसी आभा आई डी पे चढ़ाया जाएगा कि पिछले पहले कौन सी बीमारी थी वो कौन कौन सी दवा चली है या फिर यह कह लीजिए कि मेन आभा आई डी हो गई आभा आई डी से ही पूरा आपका पूरा बायोडाटा निकाला जाएगा कि आपको पहले कौन सी बीमारी थी या आज अब कौन सी तुमको दवा चाहिए क्या करना है मान अब मान लो वैसे अभी जैसे पिछड़े इलाकों में जो है सी एस सी वगैरह अस्पताल हॉस्पिटल नहीं है वहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है मेडिकल कॉलेज वगैरह में थोड़ा आने जाने में टाइम लग जाता है टाइम के साथ साथ ये होता है मान लो जैसे बुज़ुर्ग पर काफ़ी दूरी पे जैसे हॉस्पिटल है वहाँ जाने में ही आदमी को रास्ते में कोई दिक्कत होती है मान लो मर स्वास टूट गई या कुछ हो गया मान लो बाई चांस तो इसके सरकार को थोड़ा मतलब इसपे थोड़ा काम करना चाहिए नज़दीकियों में हॉस्पिटल डालें या ना हॉस्पिटल डालें तो और कोई बढ़िया से अच्छे से अगर कोई स्वास्थ्य क्लीनिक ही जगह जगह बनाया जाए सरकार की वो जैसे तो उससे बाकी सरकार का अच्छा सा वो चल रहा है मेन तो सरकार जो आयुष्मान कार्ड लागू किया है आयुष्मान कार्ड से बुज़ुर्गों को बहुत ही लाभ होता है बुज़ुर्गों के पास पिछले पहले के ज़माने में बुज़ुर्ग जो थे उनके घर में इतने आदमी ना होने के कारण बुज़ुर्गों को अच्छे से इलाज नहीं हो पाता था जबसे ये पाँच लाख का बीमा हो गया है तब से बुज़ुर्ग हों चाहे जो हों अच्छे से अपना इलाज करवा लेता है पहले तो था कि बुज़ुर्गों का इलाज आदमी नहीं ज़्यादा पैसा ना होने के कारण नहीं करवा पाता था अब गाँव घर में ही अपने दवा पानी करके काम चलता था हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं था जब पैसा नहीं था तो आदमी ले जाने में थोड़ा संकोच करता था आज के युग में ऐसा नहीं बचा है कि अब हर घर में तो आयुष्मान कार्ड बन गए हैं अब चाहे जो हों बुज़ुर्गों को अब हॉस्पिटल या किसी को भी दिक्कत नहीं है हॉस्पिटल ले जाने में अब बड़ी अच्छे से इलाज भी आयुष्मान कार्ड के ज़रिए हो रहा है आयुष्मान कार्ड जो है हर व्यक्ति का बन बना है आयुष्मान कार्ड में पाँच लाख का बीमा मुफ़्त इलाज हो रहा है मुफ़्त इलाज के साथ साथ और भी कई लाभ हैं इससे आयुष्मान कार्ड से ही राशन कार्ड वगैरह लग रहे हैं बन रहे हैं आयुष्मान कार्ड में पाँच लाख का बीमा प्लस सारी सुविधा फ़्री होती है पाँच लाख तक जो भी इलाज होगा उसमें सब पैसा घर बुज़ुर्गों को नहीं देना पड़ता है बुज़ुर्ग हों या किसी भी आदमी को नहीं देना पड़ता वो सरकार वहन कर रही है